अभी वर्तमानमे सीतामढ़ी जिलामे धीरे धीरे विकास की किए जा रहल छै जिनमे अभी सड़कके चौड़ाइ बढ़ायल जा रहल अइ कैलाकी जब इमरजेंसी रहै छै या फेर कोइ जब सड़कमे मतलब की जाम लागे लगै छै मैन टाउनमे आओर ओइ बीचमे अगर एम्बुलेन्स आ जाइ छै तऽ ओकरा जगह नहि मिलै छै जाइके लेल ओइसबके देखते हुवे देखिते मातर एकरा सड़कके चौड़ाइ बढ़ायल जा रहल अइ फेर पानि ईधर उधर बहुत सड़क पानि उनी ईधर उधर सड़कपर बिखरैत रहलैय ओइकेलेल सड़कके दुनू तरफ नाला बनायल जा रहल हइ आओर दू हजार पन्द्रह सोलहमे डी एम पदाधिकारी सितामढ़ी जिलाके रहलथिन डॉ राजीव रौशन जीव रौशन जे सीतामढ़ीके लेल बहुत किछु कैले रहलथिन जैसे कि जैसे कि उ बिजली उजलीके एकदम घरमे टाइमपर बिजली आइ जाइ ई सबके लेल उ सुधार कैले रहलथिन आओर उहो बहुत रोडके सफाइ रोडके काम नालाके काम ई सब काम उहो करबैले रहलथिन जे काम अभी तक चलि रहल हइ अभी भी जबतक उ कामके सम्पन्न नहि होतै तबतक उ काम चलते रहतै आओर वर्तमानमे आओर सीतामढ़ीके शिक्षा शिक्षाके काम भी बहुत अच्छा होलै सुधरलैया समयपर शिक्षक टीचर इसकुलमे जाइ छथिन आबै छथिन समयपर पढ़ाइ चलि रहल हइ आओर नहरके तऽ कोइ काम नहि हइ सीतामढ़ीमे अभी कोइ काम नहि हो रहल हइ सड़क तऽ चौड़ा होये रहल हइ आओर आगे भी ई अभी काम चलैत रहतै पूरा जिलाके एकदम पूरा जिलाके घर घरमे गाँव गाँवमे हर गाँव गाँव पक्की सड़क बनायल जा रहल हइ जिलाके सब सड़क चौड़ा कयल जा रहल हइ टाइमपर पानि प्राइवेट कल सरकारी कल हर जगह कल लगायल जा रहल हइ की ककरो कोइ दिक्कत नहि हो ई अही प्रकार सीतामढ़ी जिलाके विकास हो रहल हइ धीरे धीरे ऐसे ही आगे विकास होइत जेतै